किसान ऐं घर में मुर्गी पालण वारा मुर्गीयुनि जो पूरो ध्यानु रखंदा आहिनि उन्हनि खे वक़्त वक़्त ते सुइयूं हणाईंदा आहिनि वक़्त वक़्त ते दवाऊं बि ॾींदा आहिनि जीअं हुननि जूं बीमारियूं माण्हू में अचनि ई न ऐं उहे जेको बेदो ॾियनि थियूं उहो बि सुठो पैदा थिए मुर्गियुनि जूं इहे समय समय ते नाखून बि कटिया वेंदा आहिनि पंख बि कटिया वेंदा आहिनि जीअं उहे स्वस्थ रहनि मुर्गियुनि जी स्वस्थ रहण सां आसे पासे जो माहोल बि स्वस्थ रहंदो आहे ऐं माण्हुनि जो मनु उन्हनि खे ॾिसी करे ख़ुशि रहिंदो आहे इन करे जेके मुर्गी पालींदा आहिनि उहे मुर्गियुनि खे टीको बि हणाईंदा आहिनि सुइयूं बि हणाईंदा आहिनि ऐं हुननि खे दवाऊं बि ॾींदा आहिनि ऐं खाधे में हल्दी बि खाराई वेंदी अथनि